आब संस्कृत परम्परागत किछु जे छै धीरे धीरे कम होइत गेलै आ नवीन जे छै ओकरा लोग अधिक भूमिका जेना इंजीनियरिंग करब नौकरी जल्दी कम अवस्था मे खोजै के लेल धन कमाबै के अधिक आवश्यकता भेलै

युवा पीढ़ी जे छै अधिक परिश्रम करै छै